जि'यां तुस दिक्खी सकदे इ'यां होल सेल मार्कट होई ई घरै दा में इक्कला बंदा में किल्लो खंड लैनी होंदी खाल्ली उ'नें कुतै होर जाने दी रिटेलरें कोल जाने दी जरूरत गै नेईं पौंदी उस्सी ते होल सेल मार्कट दा समान केह् करना रिटेलरें कोला समान लेई लैंदा ओह् ठीक ऐ निं इ'यां गै अगर उ'नें ज्यादा समान बसदा घर होऐ ओह् जाइयै होल सेल कोला होर सेल आह्लें मार्कट आह्लें कोला समान लै तां बचदा बी ऐ किश समान सस्ता थ्होई जंदा उस्सी ओह् जेह्का इक्कला बंदा रौंह्दा उ'न्न बचेरै हट्टिया गै लैना इक्कली खंड गै होर केह् केह् जेह्का सब्जियें दे रेट होई ऐ हून दिक्खी सकदे ओ तुस जि'यां जि'यां केह् आखदे साल बसाल मतलब टैम जंदा गै जा'रदा ते समान्य रेट बी बधदे जा'रदे इ'यां गै दालां होई इ'यां सब्जियां होई इ'यां इं'दे केह् केह् के इ'यां रेट बधदे जा दे होर दिक्खी सकदे ओ तुस कि जि'यां एह् आनलाइन शापिंग होई आ इस स्हाबै आनलाइन शापिंग साढ़ी ठीक बी ऐ जि'यां कि कोई बी समान चाहिदा होऐ ते केईं समान ऐसे होंदे नीं थ्होंदे निं हैन इ'यां कि बजारें जाना होऐ बेसिक चीज इ'यां इ'यां लभदी निं ऐ तोल्लें आनलाइन अस इं'दे फोनै पर जाइयै आडर करियै उस्सी सिद्धे अस मंगाई सकदे होर अस इक स्हाबै ओह् गल्त बी ऐ कि कि केईं बारी केह् होंदा कि आनलाइन अस समान मंगादे होर चीज बक्खरी आई जंदी होर खराब आई जंदी कि ओह् थोह्ड़ा नुक्सान ऐ एह् ऐ कि थोह्ड़ी रिपलेसमैंट बी रक्खी दी होंदी लेकिन केईं केईं बारी केह् होंदा कि रिपलेसमैंट उ'नें कैंसल करी ओड़े दी होंदी इ'यै चक्कर होंदी खाल्ली होर केह् होना